जों जोंनि गामियाव हाय खृस्तियान दोहोरोमखौनो फालियो बांसिनानो खृस्तियान नालाय जोंना गिर्जा हाबनो गिर्जा दं रमान केथ'लिक सार्ज आर सि सि जों बे गिर्जाआवनो हाबो आरो बयनिफ्रायबो जों बे दोहोरोमखौहाय साबसिन मोनो मानो होनब्ला गावबा गावनि दोहोरोमखौ बयबो मोजां मोनो

बेहाय थांनानैहाय जोङो मिसाबुलि बावनाय बे हुदाखौनो आङो साबसिन मोनो मानो होनब्ला मिसाबुलि बावनायाव जों गावनि जिउखौ इसोरनो गथायो बावनो हायो मा होनो मानो होनब्ला जोंनि पाफफोरनि थाखाय जोङो निमाहा बिख'ना लानो हायो जोङो बियावहाय साख्रामेन्ट गोथार साख्रामेन्ट नाजावो जोंनि पापफ्रा सुस्रां जानाय बायदि आरो गोथार जिउआ जोंनि मैखुनाव थाफैनाय बायदि आरो बेफोर हुदाखौ खालामनानै जोङो जोबोत गोजोन्नाय मोनो बांसिन बयबो मानसिफ्रानो गावबा गावनि इसोरखौ मोजां मोनो हिसाबै जोंबो गावनि दोहोरोमखौनो मोजां मोनो जिसु ख्रीष्टखौनो जोबोत मोजां मोनो खृस्तियान दोहोरोमखौहाय आरो बे मिसाबुलि बावनाय हुदाखौ हायनो मोजांसिन मोनो मानोना बे समावहाय जों गावनि गोसोखौहाय इसोरनो हगारनानै होनो हायो गावनि जिउखौहाय इसोरनो बाउनो हायो गावनि गोथारथिनि थाखाय जों बिनानै लानो हायो इसोरनाव हेफाजाब बिनो हायो आरो नांगौमानि गावनि नांगौमानि थाखाय जों इसोरनाव बिनानै लानो हायो गावनि न'खरनि थाखाय गावनि जिउनि थाखाय गावनि फरायनायनि आरो गावनि आटमिक जिबननि थाखाय जों इसोरनाव हाय बिख'नानै लानो हायो मानो होनबा इसोरजों थाब्लासो दोहोरोमाव थाब्लासो जों मोनसे मानसि जानानै मोनसे नङा मोनसे दोहोरोमाव थाखानांगौ दोहोरोमाव थाब्लासो जों दोहोरोमाव थाखानांगौ आरो दोहोरोमा बयनावबो थाखानांगौ मोनसे नङा मोनसे ओंखायनो जों मोजां मोनो आरो गावबा गावनि दोहोरोमखौ हाय आरो बे मिसाबुलि बावनाय हुदाखौनो आं साबसिन मोनो आरो